हा असां थर्मोस्टेट या लाइट जीअं शयुनि जो इस्तेमालु कयूं था रिमोट रूप में ताकी पाण खे बार बार या घड़ी घड़ी उथणो या वेहणो न पए चैनल मटण लाइ जीअं पाण टी वी जो इस्तेमालु था कयूं ऐं टी वी में पाण चैनल मटियूं था रिमोट जो इस्तेमालु करे करे पाण हिकु जॻहि वेठा आहियूं ऐं रिमोट सां पाण वॉल्यूम घटि था कयूं तेज था कयूं या टी वी जो चैनल मटियूं था या टी वी ऑफ या ऑन था कयूं त हिन सभु प्रोसेस था पाण जो पाण खे ई सहूलियत आहे कि पाण खे बार बार उठणो या वेहणो कान थो पए ऐं पाण ए सी जो इस्तेमाल था कयूं त पाण लेटी करे आराम सां ए सी खे ए सी जो टैंपरेचर वधाए था सघूं घटाए था सघूं ए सी खे ऑफ था करे सघूं ऑन था करे सघूं त रिमोट जो इस्तेमाल करे करे पाण ए सी बि ऑपरेट और टी वी बि ऑपरेट करे था सघूं पाण डी वी डी प्लेयर हलायूं था हुन में बि रिमोट जो इस्तेमालु थिए थो ऐं पाण खे डी जो बि सी डी ऐं डी वी डी ऐं हुन खे पॉज़ था करे सघियूं हुन खे रिज़्यूम था करे सघियूं हुन खे फास्ट फॉर्मेट रूप में बढ़ाए था सघियूं त ही सभु प्रोसेस बि रिमोट सां इज़िली थिए थो ऐं अॼुकल्ह जा ॿार ब्लूटूथ स्पीकर था यूस कनि हिक रूम में बेठा वेठा आहिनि ऐं रूम थिएटर या ब्लूटूथ स्पीकर जो इस्तेमालु था कनि पंहिंजो फ़ोन था कनैक्ट कनि ऐं पाण फ़ोन खे बि रिमोट रूपी इस्तेमाल करे करे ब्लूटूथ स्पीकर सां कनैक्ट करे ॻानो ॿुधी था सघूं भॼन ॿुधी था सघूं त अॼुकल्ह फ़ोन बि रिमॉट रुपी इस्तेमालु करे करे पाण हुन खे पंहिंजी सहूलियत सां इस्तेमालु करे था सघूं अॼुकल्ह पाण टी वी जो सॉफ्टवेयर ए सी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे करे पंहिंजे फ़ोन में हुन खे बि रिमोट जहिड़ो इस्तेमाल करे था सघूं